जय हिंगलाज माता इए आए त मां हिकरो प्रोफेशनल बाइक राइडर बि आयां मुंजी मूं वटि पैंजी बुलेट आ जैंजे मुंजे हिकरो पैंजो ग्रूप ठयल आ मुंजे दोस्तनि यारनि सां अऊं असां सॼे हिंदुस्तान में घणनि ही जेके इलाका आइन उते बाइक खणी करे वेंदा आयूं ओ असांजी वॾी कोशिशि थींदसि पहाड़नि में वञियूं त असां जीअं चाईना बॉडर्स जे बरिसां नेपाल बॉडर जे बरिसां असां घणनि ई एड़े गावनि में थी आयां आयूं अऊं हे जेको सवाल आहे त तहांखे जीअं असां उए त सॼे हिंदुस्तान में लगभग लगभग हिन हिंदी हलंदी आ पर घणा ई एड़ा इलाका थींदा इन जैं इलाके जा जेके माण्हू इन गावनि जा जेके ॻोठनि जा जेके माण्हू हूंदा इन उए हिंदी त ॼाणिंदा इन पर उअ जानबुझ करे उअ हिंदी ॻाल्हाईंदा कोननि छोजो इए नथा ॾेखारण चाइन त भई असां तांजे हिंदुस्तान सां आयूं या कुछ उननि जे उअ उन जो पैंजे पैंजे सम्झ जी ॻाल्हि आ पर असांखे जीअं असां उननि खे हिंदी अऊं अंग्रेजी में जीअं ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदो उअ जानबुझ करे असांखे जवाब न ॾींदा इन पर असां खो जीअं हीअं सभिनी खे खबर आ त सॼे वल्ड वाइड में जेका सभिनी खां पावरफुल लैंग्वैज आ उअ पावरफुल लैंग्वैज आ बॉडी लैंंग्वैज शरीर जी लैंग्वैज जीअं त हिकड़ो गोंगो माण्हू जेको जैंजे लव्ज़ जेको ॻाल्हाए न सघे उअ भई पैंजी भाषा उअ बि पैंजे एक्सप्रेशन खे जेको उन खे खपे उओ हो बिना ॻाल्हाए करे उओ कम करे वठऊं ता चाहे उन खे पाणी खपे त उअ डुक खपे त उओ पैंजे हथ खे पैंजे वाति ताईं खणी करे अंगुठो पैंजो मथे कंदो तसि सामू वारे खे खबर आ भई इन खे पाणी खपे जीअं माण्हू खे जीअं कैं काकुस में वञणो आ या कैं मुट्र वञणो आ त उअ पैंजे पैंजे हथनि खे ईशारो करे उओ सभिनी वारे सामू वारे खे भई मुखे इयो कम करणो आ या मुखे बुख ती लॻे त इनीय लाए असां इनी असां शारीरिक बॉडी भाषा खे इस्तेमाल कंदे हुननि गावनि में जॾै माण्हुनि खां रोटी पुछणी हुई या रहण लाए कुछ जॻह पुछणी त असां उननि खे जीअं पैंजे हथ खे जोड़े करे जीअं झोपड़ी ठाई भई उओ करे ॿुधायो सी खाइण लाए आङरू सभई जोड़े करे वाति ताईं खणी आयां से भई असांखे खाइण लाए खपे पाइण लाए अंगुठो मथे खे पाणी किथे आ त उओ बॉडी लैंग्वैज असां इस्तेमाल करे उननि माण्हुनि जो उन ॻोठ जे माण्हू सां ॻाल्हायो सी अऊं पैंजे जेके कम आ उआ असां कराया सी जय झूलेलाल